हेलो क्या मेरी बात राम नारायण रेस्टुरेंट से हो रही है जी मैं आपकी रेगुलर कस्टमर रानू काकोरिया बात कर रही हूँ वैसे तो आपको मेरे बारे में सब पता है इसी कारण से आप डेली मुझे रात में खाना मेरे एड्रेस पर डिलीवर कर देते थे और मुझे ये भी तक नहीं बताना पड़ता कि डेली आप मुझे वही खाना भेजते हो क्योंकि मैंने आपको एक बार बता दिया था कि मुझे है न रात के खाने में है न दाल सब्जी और एक सब्जी और थोड़ा सलाद ही लगता है बस कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपना खाना चेंज करवाती हूँ दूसरा कुछ ऑर्डर दे देती हूँ बाकी तो यही मेरा नियमित रूप से लेने वाला खाना है और जो मुझे आप रोज भेज देते हो लेकिन क्या है न मुझे थोड़ा सा न चेंज करवाना था खाना तो वही भेजना है आपको खाने में कोई चेंज नहीं कराना पर क्या है न जैसा रोज मैं आपको फोन लगा कर नहीं बोलती आप रोज रात को रोजाना खाना भेज देते हो खाना भी नहीं बताना पड़ता ना ही एड्रेस भी नहीं बताना पड़ता लेकिन क्या है न कि जो मेरा घर था न जहाँ पर आप खाना भेजते थे जो एड्रेस था वो क्या है न चेंज हो गया है मैं वहाँ किराये से रहती थी और वहाँ पर कुछ समस्या आ रही थी मुझे वो मकान मालिक से और भी कुछ अन्य समस्या थी तो मैंने वो जो रूम था वो छोड़ दिया है और एक नये रूम में शिफ्ट हो गई हूँ तो आप मेरा नया एड्रेस नोट कर लीजिए और आप डेली अब है न इसी एड्रेस पर अब खाना डिलीवर करिएगा आप एड्रेस लिख लीजिए या फिर मैं आपको मेसेज कर दूँ हाँ लिख लीजिए आप पेन अगर आपके पास होगा तो हाँ ठीक है लिखिए एड्रेस लल्ली चौक कोठी बजार बैतुल ठीक है तो आप इसी एड्रेस पर रोज खाना भिजवाइएगा धन्यवाद